हेल्ल' औ आं टेक्सि ड्रायभार बुंदोंलै दा बे खैला मैलायाव थांग्रा लामाया मा बायदि जानानै दंब्रा दासमावलाय आंहा इमारजेन्सि थांथारनांगौमोन खैला मैलायाव औ र' गारिफ्रा ओमफ्राय माबायदि माबायदि खारो नङा मा मा गारि खारो होनदों आं गारिफ्रा मा मा खारो होनदों आं गारि अट' औ गारि गोरलै गोरलै ना बाइकफोरजों थांबा सुबिदासिन जागोन ना अट'जों पेसेन्जार गारिजों थांबा सुबिदासिन जागोन माजों थांबा मोजांसिन जागोन अह

अह ओरै खैला खैला मैलायाव थांनांगौमोन आं अ इमारजेन्सि खामानि दंमोन नालाय ओरै मानसि लांनांगौमोन ओरै मानसि दोनहै नांगौमोन खुनुरुखम खुनुरुखमबाबो थांनो हागोन ना लामाया

उफाय गैया मानसि लांनांगौमोन नालाय औ मानसि लांनांगौ दंमोन खैला मैलायाव ए रिजार्भ दंमोन ना दा दस्रा लामाथ' गैलाना बे लामाया बे मोनसेल' ना गुबुन लामा दंबावो अ

अह ओरै सर्टखाट बारस' लांनाय लामाफोर गैया लामा मोजांफोर ना

खय मिनिटसो लागोन खय घन्टासो लागोन खय घन्टासो खय मिनिटसो लायो

दे उफाय गैया उफाय गैया थांनांसिगोन अब्लाबो लासै लासै थांनोसै